औ आं आं माखासे जेब्ला आं उलनि खामानि मावो उलखौ सुथेयो माखासे आङो मोनायावबो आं सुथेयोमोन बिनिफ्राय आं माखासे आं प्रब्लेम मा खस्थ'खौ आं मोनदों मानो होमब्ला माखासे जिरायनानै आं खामानि मावनायाव सि सुबाय थायोमोनना बिनि गेजेराव आंनि माखासे माखासे मोदोम सानायफोरखो आं मोनदों आरो माखासे मेगननि प्रब्लेम जेब्ला बे उलखौ नायनानै हेब्बाय थानाय जायो होम्ब्ला आंहा नुवा जादों आं माखासे माबाखो आं नायनो हाया जादों उल सुथेनायनिफ्राय आरो माखासे बे बिदि उलनि खामानि मावब्ला बा सि दानाय खामानि मावब्ला माखासे सिं सानाय आरो देहा आथिं आखाइ सानाय आथिं आखाइ रेवनाय बेखौ आं आन्दास मोन्दों आरो बेबायदि आं जाफेरबोदों आरो माखासे मा होनो बे जिरायबाय थानाय बे खुन्दुं बा जि सोंनाय जि दानाय ओह जान्जि सानाय मेग'नाव माखासे बाराद्राय बे जि दानाय बा उल हेबनाय उल सुनाय उल सुथेनाय गस्ला बानायनाय बे उलनि खामानि फोर मावबोला दानाय लुनायनि खामानि मावोब्ला माखासे मेगननि प्रब्लेम जायो आरो आं बेखौ मोनदों मेग'ना नुवा नुवा जायो आरो माखासे मा होनो सि दानायावबो माखासे सिं सानाय आथिं सानाया जादों आरो आं बेबादिखौ आं मोन्दों मोन मोनबोफेरदों आरो